اردو زبان کا دوسری زبانوں سے موازنہ تفصیل سے جائے جا جائزہ زبان کی ساخت اردو زبان کی ساخت فائل مفعول فعل پر مبنی ہے جو کہ ہندی فارسی پستوں ترقی اور جاپانی جیسی زبانوں سے بھی عام ہے اس کے برعکس انگریزی زبان فاعل فعل مفعول کی ساخت رکھتی ہے لفظ اور ذخیرہ الفاظ اردو زبان کے الفاظ کی جڑیں عربی فارسی ترقی اور ہندی سے ہیں یہ زبان بہت زیادہ سے شعری اور ادبی ہے یعنی اس میں احساس اور جذبات کے اظہار کے لیے بڑے خوبصورت الفاظ پائے جاتے ہیں انگریزی میں اسطلاحی الفاظ زیادہ ہیں لیکن اردو زبان کا جمالیاتی پہلو نمایاں ہے تحریری رسم الخط اردو زبان اردو زبان نستعلیق رسم الخط میں لکھی جاتی ہے جو دائیں سے بائیں لکھی جاتی ہے انگریزی فارسی اور ہندی دیوناگری بائیں سے دائیں لکھی جاتی ہے اردو کا رسم الخط خوبصورتی اور فن خطاطی کے لیے بھی مشہور ہے ادب اور سقا ثقافت میں کردار اردو ادب بہت وسیع عمیق اور رومانوی ہے شاعری افسانے ناول اور ڈراما کے میدان میں اردو نے بے مثال کارنامے انجام دیے ہیں ہندی اور بنگالی ادب بھی بہت مضبوط ہے لیکن اردو کی غزل نظم اور نثر نے بر صغیر کی تہذیب کو خاص طور پر متاثر کیا ہے تلفج اور لہجہ اردو زبان میں نرمی تہذیب اور احتیا احترام کے رنگ نمایاں ہیں ہندی اور پنجابی زبانوں میں صو صوتی انداز نسبتاً سخت ہوتا ہے اور جبکہ اردو کا زیادہ نما ملائم اور ادب سمجھا جاتا ہے